भारत की राजनीति इस्थिति को एकीकृत करना बहुत ही ज़रूरी है भारत की राजनीति इस्थिति पार्टी में दलबदल की सरकार के द्वारा समाज को सु सुसँगठित ना करके विखण्डित किया जा रहा है समाज को एकत्र करना बहुत ज़रूरी है जैसे हम अपने भाई में जितने भी एकत्र रहेंगे सँगठन में रहेंगे तो मेरा घर परिवार का विकास होगा ऐसे ही दलगत भावना से छोड़कर कोई भी सामाजिक जैसे भारतीय जनता पार्टी हो काँग्रेस की हो या आर जे डी का हो या लोक जनशक्ति पार्टी का हो कोई भी पार्टी जब तक दलगत राजनीति से ऊपर ऊपर उठकर समाज का विकास नहीं करते हैं चाहे नरेन्द्र मोदी जी हों या गिरिराज बाबू हों या कोई भी जनप्रतिनिधि हो इससे ऊपर उठकर उनको काम करना पड़ेगा सामाजिक विकास करना पड़ेगा जैसे मान लीजिए आशीर्वाद इन्स्टीट्यूट है हमारे बेगूसराय ज़िले के ही अन्दर का विकास है अगर रामदीरी गाँव का ही विकास होता है आशीर्वाद इन्स्टीट्यूट का ही विकास होता है तो मेरा भी विकास होगा कैसे नहीं होगा हम तो हम भी तो यहीं के बच्चे हैं हम भी इसी समाज के लोग हैं जब यहाँ का विकास होगा तो मेरा खुद ब खुद विकास हो जाएगा जैसे हम आई टी आई करने आएँ आई टी आई करेंगे कहीं जाकर नौकरी करेंगे कहीं व्यवसाय करेंगे तो हम तो बताएँगे ना कि हम आशीर्वाद इन्स्टीट्यूट के ही कैन्डिडेट हैं हम रामदीरी गाँव से जुड़े हुए हैं लोग समझेगा क्या कि इस गाँव में ही इस ढंग की व्यवस्था की जाए जो यहाँ के लोग ज़्यादा लाभान्वित होंगे यहाँ का तो लेंगे ही दूसरी जगह जा भी लोग इसको लाभ से अवगत हो जाएँगे हमलोग यहीं से जुड़े हुए हैं कोई समाज को सँगठित करना है दलगत भावना से नहीं देखना है कि बी जे पी है तो काँग्रेस है तो आर जे डी है या लोक जनशक्ति पार्टी है दलगत भावना दलगत तो इस भावना के द्वारा चुनाव चुनने के लिए लोग नेतृत्व करता है ना कि समाज का विकास रोकने के लिए समाज का विकास दलगत भावना से ऊपर उठकर ही उसका विकास किया जा सकता है चाहे कोई भी अभी मान लीजिए अभी हम आर जे डी में हैं या बी जे पी में हैं या काँग्रेस में हैं अभी तो कुछ है फिर दस वर्ष के बाद या पाँच वर्ष के बाद हो सकता है विखण्डित हो जाएँ या मेरा परिवार विखण्डित हो जाए तो मैं कैसे विकास करूँगा इसलिए दलगत भावना से दूर हटकर अपना विकास समाज का विकास अपनी सँस्था का विकास करना पड़ेगा कोई भी आदमी चाहे प्रधानमन्त्री जी हों सांसद हों या कोई भी जनप्रतिनिधि हो इसका विकास करना आवश्यक हमारे यहाँ छत नहीं है बहुमन्जिला मकान नहीं है घर की नींव कमजोर है उस सबको भी ध्यान देना पड़ेगा कहाँ पर बहुमन्जिला मकान बनना है कहाँ पर छत बननी है कहाँ पर घर की नींव देनी है कहीं रोड नहीं है कहीं सड़क नहीं है इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान देना होगा धन्यवाद हमारे यहाँ हम